जीअं त सिंधी भाषा में पाहाका हूंदा आहिनि त जंहिंजी हले तिन खे केर झले त भई जंहिंजी हले थी जंहिंजो रसूक आहे हुन खे कुझु चई बि ना सघंदा आहियूं ऐं हुन खे चवणो बि जेको आहे अजायो आहे छो त हुन ॿुधणो आहे न हुन जी हले थी जेको बि कंदो सभु हुननि जी उहो में हा में हा मिलाईंदा अऊं हिकड़ो ॿियो पाहाको थींदो आहे की कावड़ आए कहर जो घर इहो पंहिंजे पाण खे मन खे सम्झाइणो आहे की इहे जेकी कावड़ अगरि असां कंहिंखां रखूं था त उहा असांजे मथो ई नुक़सानु कंदी छोकी चवंदा आइन नी भई अगरि असां कंहिंजे मथां गुस्सो कंदा आहियूं त सभु खां पहिरियों असां पंहिंजे खून खे जलाईंदा आहियूं त यानि कि कुझु बि न थींदो आहे असां अगरि कावड़ कंहिंखां रखूं था त गुस्सो केर कयूं था त पंहिंजो अंदर ईं साड़ूं था पंहिंजो नुक़सान था कयूं साम्हूं वारे जो नुक़सान नथा कयूं ऐं हिकड़ी ॿी आहे जेकी आई की कख खे बि बैरि न रखजैं कख खां जेंजी कोई वैल्यू कोन्हे हुन खां बि बैरि न रखियो की इलाही उहो उॾामी करे वरी अख में अची वञे असां सम्झंदा आहियूं की साम्हूं वारो छा आहे कुझु बि न आहे नंढो माण्हू आहे इहो असांजो छा बिगाड़े सघंदो आहे असां हुन खे बैरि कंदा आहियूं असां हुननि खे गुस्सो कंदा आहियूं पर छा ख़बर हुन भाईअ जी हुन जे साम्हूं वारे जेके असां कख बि सम्झूं था कुझु बि नथा सम्झूं हुन जी सुञाणप कोई वॾे माण्हू सां हुजे ऐं उहो वॾे माण्हू खे वठी अचे त उहो असांजीअ असांजे लाइ जेको भारी पइजी वञे हिन करे चवंदा आहिनि की भई कख खां बि बैरि न रखिजो की किते उॾामी करे अख़ में न अचे पए ऐं नुक़सान ॾिए